हाँ हैलो

हाँ हमको एक मोबाइल लेना था बलिया कौनसा कम्पनी का मुबाइल होता है आईफोन का प्राइस कितना होता है और फ़ोन का प्राइस

और वन प्लस का कितना दाम पड़ता है बलिया का मोबाइल फ़ोन हो जाप्ते बढ़िया फ़ोन लेना था तो हमको लोन पर लेना था तो लोन पर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा

हाँ हाँ हाँ हाँ तो मोबाइल मिलता है ना तो पेमेन्ट भी करना पड़ेगा तल कितना हाँ हाँ तो फ़ोन हम एक फ़ोन तलाते थे थैमथंग वह हैंग बहुत करता था लेम दो जी बी है लोम पैंसठ जी बी है फ़ोन करते हैं बातों नहीं होता है हैलो नहीं थैमथन फ़ोन लिए थे उसमें हैंड बहुत हो रहा था बैट्री नहीं चलता है ऑफ हो आता है मोबाइल दलदी दादा दिन तक नहीं चलता है वह मोबाइल बढ़िया वाला यह मोबाइल है आपके पास उतना पैसा नहीं ना है गरीब आदमी है जो चलो वह बलिया ने है कम दाम वाला

उसको कितना दाम पर लगेगा बढ़िया मोबाइल चाहिए अच्छा दुकान पर हैं ठीक है धन्यवाद